गाॅंवमे आओर शहरमे बहुत फर्क छै फर्क छै इएह शहरके लोक छै तऽ बहुत मने एडी टेढ़ी दखबैत रहै छै आ गाम के लोक अहाँ जाउ मिथिलाञ्चल मे तऽ एते नीकसँ कहत आउ बैसू कोनो मेहमान आयत ओकरा लेल छप्पन रङ्ग के सब्जी बनत तरुआ बनत पापड़ बनत भात दालि सब्जी तरुआ के पापड़ तरुआ तिलकोर के तरुआ बैगन के तरुआ आओर आलू के तरुआ बैगन के तऽ ततेक चीज होइया सभकिछु के तैर देत आ बाहर मे छै दिल्ली बम्बइ सभमे छै अहाँके पूरी सब्जी खुआ कऽ बिदा कऽ देत पुछबै कि ई मने कोनो गली जाइ के यऽ तऽ ठेठिये मे बाजत ऐं हमरा नहि मालूम यऽ कोनो गली जाउ जहाँ जाइके यऽ तऽ तऽ एहि सभ दुआरे मने अथि करऽ के छै आ गाम घर मे अहाँ पुछियौ तऽ खुशीसँ बता देत कोनो मेहमाने अबै छै हमरा सभके तऽ बैसू खाना खा लिअ तहन जायब हुनका खुआ देलहुॅं तकर बाद पानि पी लिअ चाय पीब शरबत पीब सभकिछु पुछलहुॅं हमसभ बाहर मे छै कपड़ा एक एक रतिटा एक एक बीत के पहिरै छै मने बहुत स्टाइल स्टाइलके कपड़ा पहिरै छै आ गाम घर मे छै से झाँपल तोपल पर्दा एखनो रहै छै बहुत नीकसँ रहै छै गाम घर के आदमी सभ एखनो ततेक गाम घर मे प्यार भेटै छै तते आब बाहर सभमे थोड़े ने भेटै छै गाम घरमे बहुत एखनो मिलल छै भाइ भाइ मे बहुत मिलत रहै छै बाहर मे भाइ भाइ के केओ चिन्हतो नहि रहै छै कि के यऽ हमर तऽ ओहि दुआरे गाम मे एखनो बड नीक सन्स्कार छै बाहर मे तऽ थोड़े ने तुलना करतै तते गाम मे सन्स्कार छै तते हमर सभके गाम मे छै कोनो बच्चो एतै तऽ आउ बैसू एना हमसभ कहै छियै आओर बाहर सभमे ऐ कतऽ जाइ छैं इम्हर आ से सभ कहलक हमरे सभके माँ पपा छथिन बहुत नीकसँ बात करै छथिन बौआ कतऽ जाइ छी आउ नहि जाउ कतौ आ पाइ लेब पाइ दऽ दै छथिन मेले देखै लए दऽ दै छथिन किछो लए दऽ दै छथिन तऽ एहि सभ दुआरे कहै छी कि एखनो गाम घरमे जे बहुत फर्क यऽ बाहर मे बहुत एखन दिल्ली बम्बइ मे बहुत अथि चलैया तऽ ताहि दुआरे गाम घर बहुत नीक छथिन अहाँ कोनो अथि हैत तऽ ककरो ननैदे आयल तऽ साड़ी दऽ कऽ बिदा केलथि से आउ बैसू चूड़ी पहिर लिअ लहठि पहिर लिअ साड़ी पहिरा देलथि बहुत नीकसँ स्वागत करै छथिन आ दिल्लीसँ बाहर सभमे शहर मे जाइ छै तऽ शहर मे गेलथि तऽ ओ ने मने भाभी मुँह देखऽ कऽ अइठल अइठे लागै छथिन बाहर सभमे कि हम चिन्हते नहि छियै तेनाहिते लागऽ लगै छथिन लेकिन ओहि सभ दुआरे गामे मे बहुत नीक एखनो स्वभाव छै सभके हमर सभके गाम मे